जॾहिं पाण ॿाहिरा खां रेडीमेड कपिड़ा वठंदा आहियूं त पाण खे ढीला थींदा आहिनि अने जॾहिं पाण टेलर वटि सिबाइण वेंदा आहियूं त पंहिंजे नमूने सां पाण सिबाराइ सघूं था जीअं की पैटर्न या काया सिपयुनि जो वर्क कराए करे पाण सिबाराइ सघूं था अने पाइण खां पोइ उहे ॾाढा सुठा लॻनि था जीअं की रेडीमेड कपिड़ा वठंदा त आहियूं पर ढीला बि थींदा आहिनि पाण खे उह डपु लॻंदो आहे की उनजो बर्थ अने बटण निकिरी न वञनि अने सीरियूल में अॼुकल्ह जेके पैटर्न ॾेखारनि था त उहो पाण टेलर खे चई करे पाण उअ पैटर्नूं पाण सिबाराइ सघूं था अने ॿियो वाजिबी भाव पाण हुते थींदो आहे टेलर वटा माण्हू सिबारायूं त पाण जे वाजिबी बि थींदो आहे